अहाँ कहाँ रहै छिए अहाँ कहाँ रहै छिए तऽ एतऽ छिए मगहु खटोलामे घर छै कहाँ खास दूर नहि छिए आबैके मोन हैत मिलैलए तऽ आ जाएब बैठ लोकके लोक कतऽसँ ने कतऽ जाइ छै फोन नम्बर लै लिअ चलि आएब मोन हैत तऽ चलि आएब हमरा घर पर तऽ कहै छै हँ दीदी ठीक छै फोन नम्बर दै देथिन ने आओर जेबै कलहे ठीक छै फोन नम्बर लै लिअ तऽ हम नहि छी पढ़ल हम देब लिखाकऽ तऽ कहलकै ठीक छै काल्हि दीदी लेने आएब दऽ देब